مشترکات کے تشدد سے بچنے کی کوشش کریں پرانی نسل اور نوجوان نسل میں کئی مشترکات ہوتے ہیں جنہیں تشدد سے بچانے کی کوشش کرنا ضروری ہے ایک دوسرے کی سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں تا کہ مشکلات کو حل کرنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کی جا سکے ٹیکنالوجی کے استعمال کا تبادلہ نوجوان نسل کو ٹیکنالوجی کا بہتر استعمال سیکھانے کے لیے پرانی نسل کے تجربات کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اسی طرح پرانی نسل کو نئی ٹیکنالوجی کی معلومات سے اپنا تجربہ بھی بڑھایا جا سکتا ہے تجربات کی قدرکریں پرانی نسل کے افراد کے تجربات اور علم کی قدر کریں ان کی سنگینیوں اور رہنمائیوں سے نوجوان نسل بھر پور مدد حاصل کر سکتی ہے بےوقوفی اورانتہائی تصورات سے بچیں نوجوان نسل کو بےتصور اور انتہائی تصورات سے بچانے کی کوشش کرے پرانی نسل کی مدد سے معقولیت اور معتدلیت کی راہ میں ہمیں مدد مل سکتی ہے میرے پاس تجربات کی کوئی کمی نہیں ہے